भाषा जेना मोन तेना बोलि सकय छियै मैथिलियो भाषा छै हमरा आरके जेना सोचय छियै जेना बैंकेमे गेलियै कोनो चीज बोलियै तब ओकरासँ की होइ छै कि मैथिली मैथिलियोमे बोलि लै छियै हिन्दियोमे जेना मन छै ओना बोलय छियै फिर भी सोचय छियै मैथिली भाषा बहुतमे अच्छा शब्द छै ओकरा बोलयके बहुत प्रिय शब्द लागय छै बोलयमे अच्छा लागय छै सुनयमे ओकर बाद जे छै हँ जाइ छियै तऽ जेनाकि बैंकेमे बोललियै अपन भाषामे बोलि लै छियै ठेठिये जे छै जेना जेना हिन्दिये बोललहुँ तऽ हिन्दिये बोलि लै छियै मैथिलिये बोलतै तऽ मैथिलिये बोलि लेबय जेना मोन छै तेना बोलि लै छियै बैंके गेलियै कहीं दोकानेपर किसीके गेलियै ककरो जेहन भाषा उ बोलि लेबयने हम बोलि लेलियै मैथिली मैथिली ही एकके ही अइसन शब्द छियै जे बहुत ही प्रिय सुनयमे लागय छै बहुत ही अच्छा लागय छै बैसू पानि लए ले आओर नुनूरे बहुत अच्छा लागय छै ई सभ सुनयमे मैथिली शब्द ही जे छै ब्रह्माणके सभसँ बड़ा बढ़िआँ आवाज छै सभसँ अच्छा लागय छै कहीं भी गेलियै घुमैये फिरये लए ई शब्द सुनयमे ओकर बाद बोलयमे भी ई मे आकार शब्द नहि आबि रहल छै आकार शब्द नहि आबय छै तऽ ओकरामे की होइ छै आदमी सभके बढ़िआँ लागय छै सुनयमे एकरत्ती ई मन नहि लागि रहल छै कि हमरा एन्ने ओनेके कोनो बात सुनयमे लागतइ मैथिली शब्दमे जे छै ने बहुत मीठापन धुन छै बैठयके बाद बगलमे गपशप करू कोइ टेंसन नहि छै मैथिली शब्द एते बढ़िआँ चीज छै छेबे कयलइ ओकर बाद जे छै कहीं जाउ आउ बैठू ई सभ जे छै बहुत बहुत ही अच्छा अथी होइ छै फील करय छै आदमी कहीं भी छै कोनो दिक्कत नहि होना चाही बातचीत करयसँ की होइ छै मैथिली भाषामे बात करयसँ की होइ छै कि कभी भी अन्दरके फील जे छै ने कोनो ई सभमे छै कि ठेठीमे बोलयके बाद किछु फीलिंग बुझय जाइ छै मगर ई मैथिलीमे बोलयके बाद की होइ छै अच्छा फीलिंग आबय छै बैसू ई देखियौ शब्द कते नीक लागय छै सुनयमे फेर ठेठीमे बैठरे ई चीज देखियौ सुनयमे केना लागय छै बैसू खाउ रे खाय ले ई बात देखियौ केना छै जे जकरा जे स्वाभावके लागय छै ओ ओना बोलय छै आओर मैथिली शब्द जे छियै ई चीज ठीक छै सुनयमे अच्छा लागय छै बहुत बढ़िआँ लागय छै हूँ